हमारा देस पहले अंग्रेजों के अधीन था हमारे देश को स्वतंत्र कराने में पहले पुराने महा राज महाराजाओं ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत मशक्कत की जैसे चंद्रशेखर आज़ाद पंडित जवाहर लाल नेहरू महात्मा गाँधी छत्रपति शिवाजी ऐसे कई राजाओं ने कई दिनों तक अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी उसके बाद में अपने अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद में अपने देश में स्वतंत्रता से जीने की की आज़ादी प्राप्त हुई बच्चे अपनी मर्ज़ी से पढ़ने लगे म नारियाँ अपनी मर्ज़ी से इस्कूल पढ़ने लगी जॉब करने लगी पहले जब अंग्रेजों के अधीन अपना देश था तब लेडीज़ है तो घर से बाहर निकलना भी अपने आप को म को सुरक्षित नहीं समझती थीं